جی ہاں میں نے بھی اپنی ایکٹویٹی پہ نگرانی کرنے کے نیے ایک اسمارٹ واچ کا استعمال کیا تھا اور یہ اسمارٹ واچ تھی ایپل کی ایپل کی اسمارٹ واچ تھی اس سے ہم اپنی ڈیلی ایکٹویٹی کو نوٹس کر سکتے تھے ہم نے اپنا بلڈ پریشر ہارٹ ریٹ اور دن میں کتنی مطلب ہماری واکنگ ہوئی ہے ساری چیزیں دیکھیے کیلکولیٹ کیے جا سکتے ہیں اسی کے حساب سے ہم اپنی آگے کا آگے کا دن کا جو پلان تھا وہ پریرپیئر کر سکتے ہیں